जोंहा ओरैहाय बैसागु जाग्राया बिदिनो बैसागुनि थाखाय सोरबा जोंनाथ' बैसागुआव जुमाय एरि संङो नालाय सोरबा माइब्रानि फिनानै दोनो मासमोनथाम मोनब्रै माबा बैसागुनि थाखाय नाम खालामनानै दोनो आरो सोरबा अमा फिनानै दोनो सोरबा दाउ फिनानै दोनो सोरबा बोरमा फिनानै दोनो बैसागुनि थाखाय जानो होनना दा बेदिनो एसे एनै खाजि जालायलायबाय रायजोआवबो अमा सिथारो गामि गामि क्लाब क्लाब अमा सिथारो रायजोयैनो ज' जालायलायो आरो अमा सिथारनानै खाजि एवलायनानै जालायो आरो हिनजाव हौवा गथ' गथाय रायजो राजायैनो जनो ओरै बेदिनो जाखांबाय माखांबाय नेम एरि खालामबाय सोरबा हनै सोरबा जैग' होग्राफ्रा जैग' होबाय बोसोर गोदाननि न' एरि लिरस्रांनानै बेदिनो बाथौ हारिफ्राबो सोरबा बेदिनो बाथौ मिस'नाव आर'ज बिनो थांबाय बोसोर गोदाननि एक थारिख आवथ' बयहाबो माबायाव नेम दं नालाय बैसागु फालिनायनि सोरबा दरखंआव सोरबा बिदिनो खाथ्रि बिबार खेजुर बिलाइ गारला बिजौ मोखोना बिलाइ नोरसिं बिलाइ खानसिंसा बायदिसिना दोनो आरो दरखंआव गेट आव लामायाव सोरबा फालियो सोरबा फालिया बिदिनो आरो बे बेदरखौलाय बैसागुनि नामै जाथारो आरो बोसोराव खनसेल' होननानै रायजो राजा गथ' गथाय हिनजाव हौवा ज' जालायलायो जाखांनानै अखा नायै न' न' बिदिनो मागि लायनोसै आरो खाजि जालायलायनो होननानै बैसागुनि नामै मागिनानै खाजि जाबावनो होननानै सोरबा मोसाबाय खाम सिफुं लानानै मोसाबाय दामलायलायनानै रंजाबाय सोरबा जेबो दामग्रा गैयाबा ओरैनो आखाय खबनानै मोसाबाय मेथाइ खनबाय न' न' न'बेसे जोंनि समाजाव न'बेसे न'खरसे खयथा न'खर दंङ बेवहाय गासिबो हाबजोब्बाय आरो बिदिनो हाबनानै सोरबा सोरबा अननानै सोरबा एकस' हरो सोरबा एसे थाखा फैसा गोनांफ्रा फास्स' गाहाम सयस' गाहाम हरो सोरबा एकस' हरबाय सोरबा फनसास थाखा हरबाय सोरबा थ्रिस थाखा सललिस थाखा हरबाय आरो न'खर नायै नायै बिदि फालियो आरो बैसागुखौ सोरबा मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनानै बिदिनो माइब्रा माइरं एवलायनानै मोसौखौ सारो मोसौ थुखैनानै बिबार माला गानहोयो बेबायदि आरो दख'ना गोदान गोदान गानबाय जोमबायग्रा गोदान गस्ला गोजा दख'ना बिदन गानजोबनानै ओंखारो आरो खानाइ फिथ'राव बिबार लालायनानै समायनाय नुयो मोजांबो नुयो बिदिनो गामि गामि सोरबा फांसनबो खुंङो फांसन जालायो सेंग्रा सिख्ला मोसायो बुरै बोराय गथ' गथाय मोसाजोबो गावबागावनि नेमखौ फालियो आरो बोसोरे बोसोरे मोजां मोनो गोसोआबो रंजा खांङो बोथोर सौफैब्ला रंजानो लुबैयो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओंखारो बुरैना बुरै आलदा ओंखारो गथ'फोरना गथ'फोर आलादा आलादा ओंखारो बिदिनो खाजि जालायलायनो थायसे थायनै मागियो आरो